हैलो मां चेम्बूर में रहंदी आहियां मुंहिंजे चेम्बूर में श्री देवी होटल ॾाढी मशहूरु आहे असां ख़ासि पाव भाजी खाइणु करे श्री देवी होटल में वेंदा आहियूं मुंहिंजे ॿारनि खे उते जी पाव भीजी जी टेस्ट इलाही वणंदी आहे उहो ॾाढी मशहूरु आहे चेम्बूर में चङो मस्तु ब्रैड में मखण वखण हणी ॾींदो आहे पाव में ॾाढी ख़ुशबू ईंदी आहे मखण बि ॾाढो सुठो अथस एॾी पाव भाजी वणंदी आहे जो चई बसि कर असांखे असां हर ॿी महीने टी महीने ते असां वेंदा ई वेंदा आहियूं उन श्री देवी होटल जी पाव भाजी खाइण मुंहिंजे ॿारनि खे मुंहिंजे मुड़ुस खे बि ॾाढी वणंदी आहे ऐं वरी हूअ पाव भाजी मां मुंहिंजे ससु सोहरनि लाइ घर में बि वठी ईंदी आहियां ऐं कॾहिं कॾहिं त असां वरी ढाबे ते बि वेंदा आहियूं शाम जो सवेल ई सत लगे निकिरी वेंदा आहियूं छो त ॿारनि खे पहिरीं स्नैक्स घुराइणो हूंदो आहे त स्नैक्स में उहे मनचूरियन खाईंदा आहिनि नूडल्स खाईंदा आहिनि चीज़ बॉल खाईंदा आहिनि पोइ इहे खाई करे पोइ असां उते जी स्पेशल ढाबे ते भाॼी हूंदी आहे पनीर जी भाॼी हूंदी आहे दालि तड़का हूंदो आहे मटर पनीर हूंदो आहे नान हूंदो आहे इहे भाॼियूं असांखे ऐं असांजे ॿारनि खे इलाही वणंदियूं आहिनि अगरि मुंहिंजा ससु सोहरा हलंदा आहिनि त उहे बि खाईंदा आहिनि उन्हनि खे बि इलाही वणंदियूं आहिनि पोइ न त मां पंहिंजे बा ससु सोहरनि जे लाइ उहो पैक कराइ घर में खणी ईंदी आहियां उन्हनि जी बि दिलि ॾाढी ख़ुशि थी वेंदी आहे उन्हनि खे इन ढाबे जी जेको गुडू जा ढाबो आहे उन गुडो जे ढाबे जी रोटी इलाही वणंदी आहे मुंहिंजे ससु सोहरे खे उहे ख़ुशि त मां ख़ुशि थी वेंदी आहियां उते जा वाकई में जेके बि स्नैक्स आहिनि ॾाढा टेस्टी हूंदा आहिनि ॿार बि ॾाढा दिलि सां खाईंदा आहिनि इहे टेस्टी टेस्टी रोटियूं इन होटल जी बि ऐं इन ढाबे जी बि रोटी मुंहिंजे घर परिवार खे ॾाढी वणंदी आहे